जी हाँ मेरे परिवार का कोई विशेष व्यंजन है वो पीढ़ियों से चला आ रहा है वो है खीर पूड़ी खीर पूड़ी मेरे परिवार को सबसे ज़्यादा पसंद है वो पीढ़ियों से चला आ रहा हे और खीर बनाने की विधि है पहले हम उसमें चावल डालेंगे चावल उबालेंगे फिर उसमें हम दूध डालेंगे फिर घी का तड़का लगाएँगे और फिर इसमें काजू बादाम किशमिश ये सब डालते हैं इसके बाद खीर बनाई जाती है पका लेने के लिए खीर को पक जाती है ओर उसके साथ पूड़ी पूड़ी बन बनती हैं पूड़ी बनाने की विधि है पहले हम आटा गूंधते हैं फिर हम उसकी गोल गोल पूड़ियाँ बनाते हैं फिर हम उनको तेल में तलते हैं तेल में तलने के बाद हम थाली में सर्व करते हैं सर्व करने के बाद फिर हम उनको खाते हैं